हाँ मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था अनाथ बच्चा उसको पढ़ कर मेरी आंखों से आँसू आ गए थे क्योंकि उस कहानी में एक दादी थी और उसका एक नाती था दादी अपना घर का काम करती थी और अपनी सब्ज़ी की दुकान थी तो वह सब्ज़ी बेचा करती थी और बच्चा स्कूल जाता था तो दादी सुबह उठ कर उसके लिए खाना बनाती थी और उसको दे कर स्कूल भेजती थी फिर दोपहर में जब वह घर आता था फिर वह दादी के साथ काम करवाता था और शाम को पढ़ता था और फिर सो जाता था फिर ऐसे ही चलता रहा फिर कुछ दिनों बाद उसकी दादी की मृत्यु हो गई और वो बच्चा अकेला रह गया अब वह सुबह खाना बनाता और अपने टिफिन में लगाता और स्कूल चला जाता इस ऐसे ही चल रहा था थोड़े दिन बाद उसके अध्यापक ने बोला तो उसकी स्कूल की फ़ीस देनी है वह उसने दी नहीं है तो उसने कहा सर मेरे पास तो पैसे नहीं है और मेरे पास न कोई मैं कमाता हूँ मैं बड़ी मुश्किल से दे पाऊंगा और अभी आप थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो तो अध्यापक ने उसको टाइम दे दिया अब वह बच्चा सोचने लगा कि मैं स्कूल की फ़ीस कैसे दूँ अब वो सोचता रहा स्कूल जाता रहा फिर अध्यापक ने एक दिन बोल दिया कि कल से स्कूल नहीं आना है आपको

घर से स्कूल से उसको निकाल दिया फिर वह एक सोच रहा कि कहीं कमाने के लिए क्या करूँ तो एक चाय की थड़ी थी उस पर उसने बोला कि भैया मेरे को काम दे दोगे तो उसने कही बेटा तुम बहुत छोटे तुम क्या करोगे तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है तो उसने कहा कि नहीं भैया मेरे को ज़रूरी है काम और आप है न मेरे को काम दे दीजिए मेरे को स्कूल की फ़ीस और खाना के लिए हो जाए तो उसने उसको नौकरी पर रख लिया और वह अब उसके यहाँ नौकरी करने लगा और नौकरी करके उसने स्कूल की फ़ीस भी दी और अपनी पढ़ाई भी पूरी करी और अपना काम भी पूरा किया तो मुझे जब वह अकेला रह गया तो मेरे को एक यह बहुत भावुक हो गया क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत करी अपनी पढ़ाई को पूरा किया और अपने जीवन को चलाने लगा